हँ

सब्जी तोरा दोकान पर छौ कोन कोन सब्जी छै हूँ की भाव छौ हँ की की भाव छौ की भाव छौ हँ हँ हमरा हमरा

हँ तऽ एकक किलो दै दियै हँ एकक किलो तौल दे रही करैला दे देथिन एक किलो आ एक किलो दै देथनि कोबी दै देथिन हँ एक किलो हौवा भिण्डी दै देथिन असीके अस्सिए देथिन किछु कम नहि होतनि एक किलो करैला एक किलो भिण्डी दै देथिन आधा किलो परबल हँ आ एक किलो आ एक किलो दै देथिन बै पिआजो दै देथिनि एक किलो आरो अथी छन बै हँ पिआजो लेबै परबल आर छनि हँ अथी परबल आर नहि छनि ठीक आधा किलो परबलो दै देथिन परबल की भाव छै परबल की भाव छै ओ आधा किलो परबल दै देथिन आरो धनिआके पत्ता दै आ धनिआके पत्ता की भाव छै ठीक दश रुपआके धनिआके मुट्ठियो दै देथिन आरो सब पैसा जोड़ि देथिन फिर कच्चा मिर्चा भी एक पौआ दै देथिन कच्चा मिर्चो एक पौआ दै देथिन कच्चा मिर्चा आलुओ छनि ठीक अढ़ाइ किलो आलुओ दै देथिन ठीक छै दै देथिनि अढ़ाइ किलो हँ चुकन्दरो छनि चुकुन्दरो छनि हँ एक किलो चुकन्दरो दै देथिन की भाव दै छथिन हँ ओहो एक किलो दै देथिन ठीक छै आरो ठीक छै बॅंधा कोबियो छनि बँधो कोबियो छनि हँ बँधो कोबी एक किलो दए देथिन हँ अथी फूलो कोबी की भाव छनि ठीक